السلام علیکم السلام علیکم اسٹیشنری شاپ سے بات ہو رہی ہے اوہو سر مجھے جو ہے نا دس گو کتاب کا بائنڈنگ کرانا ہے آپ کے یہاں ہو جائے گا وہ موٹی والی موٹی والی بائنڈنگ کروانی ہے ہلکی والی نہیں ہاں کتنا روپیہ لیجیے گا ایک کتاب کا ہلو ایک ایک کتاب کا تین سو روپیہ ہوگا اتنا مہنگا کیوں تو آپ تو بہت مہنگا بتا رہے ہیں ہم کو تو سننے میں آیا تھا کہ سو ہی روپیہ آپ لیتے ہیں آپ تو تین سو روپے بتا رہے ہیں جی مہنگائی کا دور تو چل ہی رہا ہے بالکل لیکن تھوڑا سا دیکھ لیجیے اصل میں دس کتاب کا تین ہزار تو لگے گا وہ تو آپ بتا دیے تین سو روپے لیکن تھوڑا سا کچھ کم کر لیجیے گا تو آسانی میں ہو جائے گا جی بالکل ہم کو پتہ ہے لیکن ہم تو سنے ہیں کہ آپ کے یہاں بہت مناسب قیمت پر بائنڈنگ وغیرہ ہو جاتی ہے اوف اوہ اتنا ما اتنا زیادہ لے لے رہے ہیں اصل میں کیا ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی کتابیں ہیں دس بچوں کی وہی ہم کو بائنڈنگ کرانا ہے نہیں ہے تو موٹی کتاب تقریباً ساڑھے تین سو صفحہ کی ہے ایک کتاب ہے نا اب وہ کتاب کیا ہے بچوں بچوں کا تھوڑا سا کچھ جو ہے نا چارٹ پیپر وغیرہ ہے بہت سارا وہ سب کو بائنڈ کروانا ہے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا یہ بتائیے آپ دکان پر کتنا بجے آ جاتے ہیں دکان پر آپ کتنا بجے آ جاتے ہیں اچھا آٹھ بجے صبح آپ پہنچ جاتے ہیں تو جیسے اگر ہم آج صبح آپ کو دے دیتے ہیں تو کتنا دن میں دے دیجیے گا ہم کو بائنڈ وائنڈ کر کے اچھا دو دن بعد دو دن لگ جائے گا دس گو کتاب میں دس گو کتاب ہے آج کے شام میں دے دیجیے اچھا اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے ہم انشاء اللہ آپ کو تھوڑی دیر میں پہنچا دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم